जोङो अमाखौहाय जोङो फिसियो फिसिनानै अमा बिमा फिसियो खासि फिसियो जोङो खासि अमाखौहाय फेदेरनानै जोङो फेदेरबाय फेदेरनानैहाय जोङो बेफारिफोरनोहाय जोङो हरबाय आरो लकेल बेफारिफोरनोहाय लकेल बेफारिफ्रा बायनानै लायबाय बायनानै लायनानैहाय बाजारावहाय फानफैयो लकेल बेफारिफ्रानो ओमफ्राय दा बिसोरो जोंनोहाय दामखौथ' जोंनि नांगौबायदि जों बिनाय बायदि दामखौ होआ नालाय बिसोरो खम खमनि लाबोबाय गावसोरो ओमफ्राय गोबां लाप जाफैबाय दा गावसोरो एसे लाप एसे लाप जानानैहाय जोंनोबो एसे अमा मालिकफोरनोबो एसे दामखौ होबोनानैहाय लाबोयोब्ला जोंबो गावबा गावनो मोजां मोनो आरो दा बेबायदिनो बिसोरो जोंनो खम होबाय गावसोरो बारा लाबोबाय गावसोरो बारा लाबोबाय माने बांसिन लापखौ मोनजाफैबाय आरो जोंनो खम होबाय गावसोर लाप बांसिन मोनजाबाय दा बेनिखायनो जोङो लुबैयो जोंनोबो एसे दामखौ होनानैहाय गावसोरबो एसे जाफैजानोबो जोङो लुबैयो आरो आरो बेबायदिनो अमाखौबो जोङो अमा बिमाखौबो अमा बिमाखौ लाबाय जोङो लानानैहाय जोङो एसेबां आदार जाहोनानै अमा फिसा उजिहोबाय अमा फिसा उजिनानै जोङो फेदेरबाय फेदेरनानै जोङो फानहरबाय लकेल पायकारि गामिनि लकेल पाइकारिफ्रानो लाङो आरो लायो अमाखौहाय ओमफ्राय जोङो जोंनि दाम बिनाय बायदि जोङो मोना अमा फिसाखौबो जोंनो दामखौ खम खम होबोबाय ओमफ्राय गावसोरो बेबायदिनो दामखौ बारा बारा फानफैबाय आरो अमा फिसानि दामखौबो अमा फिसानि दामा बारा फानफैबाय ओमफ्राय जोंनो खम होबाय बेनिखायनो जोङो दा लुबैयो एसे अमा फिसानि दामखौबो जोंनो एसे बारासिन होनानैहाय गावसोरो जेन जोंनिफ्राय बांसिन मोनजाफैनाय बायदि आरो जोङो बिदिनो लकेल अमा फिसाफोरा सिनायसाबनायहाय अमा फिसायावबो गोबां आदार जाहोनानै जोङो फेदेरनांगौ जायो नालाय बेनिखायनो जोंनोबो एसे बांसिन होबोजानोहाय जोङो लुबैयो आरो बोरमाफ्राबो बेबायदिनो बांसिन गेदेर बोरमाखौथ' गेदेर गोबाङैनो दाम मोनखायो नालाय गामियावहाय लकेल बेफारिफ्रा गामियाव नागिरनानै लायोब्ला खम खम होबोयो ओमफ्राय गावसोरो बांसिन लापफोरखौहाय जायो बेनिखायनो जोङो बोरमाफोरखौबो जोङो एसे दामखौ बांसिन होनानै होबोनानैहाय गावसोर एसे बांसिन जाफैनायखौ जोङो लुबैयो आरो बोरमाफोरखौबो आरो बेबायदिनो थिक अमाखौबो जोङो बेबायदिनो लुबैयो अमा फिसाखौहाय एसे बांसिन होबोनानैहाय जोंनि होबोनायनिफ्राय बांसिन गावसोरखौहाय जाफैजानो जोङो लुबैयो आरो जोंनि लुबैनाया बेनो अमा माबाखौबो मा होनो खासि अमाखौबो जोङो बेबायदिनो लुबैयो महनसे जानायनि अमाखौहाय बेसेबां दाम होनांगौ नै बेखौहाय दाम आइडिया खालामनानैहाय जोङो होबोजानो लुबैयो दा गावसोरसो खमसिन होबोनानै गावसोर बांसिन जाफैयो आरो लापखौहाय दा बेनिखायनो जोङो बेबायदिनो लुबैयो आरो बांसिन